हाँ मैंने सर से एक बार बात की थी और किरकिट के बारे में बताया था किरकीट एक अनूठा और रोमांचक खेल है जिसका आनंद दुनियाभर की लाखों लोग लेते हैं अपनी सबसे बुनियादी स्तर पर किरकेट एक खेल है जो ग्यारह खिलाड़ियों की दो टीमों के बीच खेला जाता है एक टीम का आयाताकार मैदान के विपरीत छोर पर सेट किए गए दो विकेटों तीन लकड़ी को स्टंप के सेट के बीच दौड़कर के बल्ले से गेंद मारकर अधिक से अधिक रन बनाने क कोशिश करते हैं दूसरी टेम में गेंद लगने के बाद उसे पकड़कर या गेंद से विकेट मारकर बल्ला बल्लेबाजों फिटिंग टीम के खिलाड़ियों को आउट करने की कोशिश करती है जो टीम सबसे ज़्यादा रन बनाती है वह गेम जीत जाती है यह एक ऐसा खेल है जिसके लिए उच्च स्तर की कौशल रणनीती और टीमवर्क की आवश्यकता होती है बल्लेबाजों को शक्ति की सटीकता के साथ गेंद को हिट करने में सक्षम होना चाहिए जबकी गेंदबाजों को धोखा देने के लिए अपनी गती आन्दोलन और स्पिन को बदलने में सक्षम होना चाहिए क्षेत्र रक्षकों जो खिलाड़ी बल्लेबाजी या गेंदबाजी नहीं कर रही है को तेज़ और फुर्तीला होना चाहिए जिसमें अच्छी सजगता और मजबूत फेंकने वाले हाथ हों इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सासीय निकास निकाय अन्तर्राष्टीय क्रिकेट परिषद आई सी सी है जो अंतर्राष्ट्रीय टूनामेंट के आयोजन और प्रचार और खेल के लिए नियम और विनीयम निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है आई सी सी के अलावा दुनियाभर के कई देशों में इसके लिए राष्ट्रीय सासी निकाय भीं है जैसे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और इग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड मैं बात की थी